मां हिक मणीनगर में फ़्लेट वरितो हुन खां शिफ़्ट थी करे ॿिएं हंधु वियसि त मूंखे आधार काड जी एड्रेस मटाइण लाइ मूंखे हिक एजंट वटि वञिणो पियो हुन एजंट मूं खां सॼी डायरी वरिती जंहिं में सॼे अन मूंखे एड्रेस मटाइणी पेई लाइट बिल थियो आहे पान काड थियो हुन सभिनिनि खे मूंखे हुनखे ॾियणो पियो हुनजे लाइ मूंखे सभु अन एजंट खे चवणो पियो त मूंखे एड्रेस मटाइणी आहे हुन शिफ़्टिंग में इहो सभु पाण खे खपंदो आहे शिफ़्टिंग जे लाइ पाण खे आधार काड बि चेंज करिणो पवंदो आहे